मैंने अपनी दूसरी वस्तु जो है सोशल मीडिया साइट द्वारा मंगवाई थी जोकि दौड़ने के लिये जूते थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे देखने के आने के पहले पर जब मैंने उन्हें मंगवाया तो वो मेरे लिए बिल्कुल भी आरामदायक नहीं थे और मेरे पैर से आकार में छोटे थे जब मैंने उन्हें पहना तो वो एकदम छोटे थे और दौड़ते भी नहीं बनता था उनसे जिसके कारण उन्हें वापस करना करने के लिये मैंने जब बोला तो उन लोगों ने मना कर दिया जिसके कारण मेरे पैसे भी व्यर्थ गए और मेरा समय भी बर्बाद हुआ और वो जूते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे मैं सबको मना कर दिया था वो जूते लेने के लिए इसलिए मेरा उनको लेके अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था